میری تحریر كے بہت سے مقاصد ہیں اور خواہشات ہیں جیسے كہ میں اپنی تحریر كے ذریعے سماج كے اندر ایک اچھا پیغام دے سكوں اور میری تحریر كے مقاصد اور خواہشات یہ ہیں كہ میں میری تحریر ملكی اور عالمی طور پر تمام دنیا میں پڑھی جائے اور اس تحریر كے ذریعے بھٹكے ہوئے لوگوں كو صحیح راستہ مل سكے اور میں اپنی تحریر سے اسی چیز كی امید ركھتی ہوں